चौह्बी अगस्त उन्नी सौ स्हत्तर पं'जी मई उन्नी सौ त्रासी ठाई अगस्त उ'न्नी सौ त्रेंठ पंदरां नवम्बर दो ज्हार दो सतारां अगस्त उ'न्नी सौ चौंठ बीह् अगस्त उ'न्नी सौ छाठ